مشرقی دہلی میں لوگ کئی عام چیلنجز اور مسائل کا روزانہ سامنا کرتے ہیں ان مسائل کا اثر ان کی زندگی اور فلاح و بہبود پر بھی ہوتا ہے عام چیلنج اور مسائل لوگوں کو روزانہ کے سفر میں بھیڑ اور ٹرافک جام کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وقت اور توانائی ضائع ہوتی ہے خواتین کے لیے محفوظ سفری سہولیات کی کمی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے صفائی اور صحت کچرے کی مناسب طریقے سے نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے صحت کے مسائل بڑھ جاتے ہیں پسینے کے صاف پانی کی فراہمی کا پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا اقدام بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے تعلیم اور روزگار تعلیمی اداروں کی کمی اور معیار میں فرق کی وجہ سے نوجوانوں کو معیاری تعلیم حاصل کرنے میں دشواری ہوتی ہے روزگار کے مواقع محدود ہیں جس کی وجہ سے بے روزگاری کا مسئلہ بڑھ رہا ہے آلودگی ہوا اور پانی کی آلودگی سے صحت کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے آلودگی کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے فلاح اور بہبود پر اثر اور صحت ٹرانسپوٹ کی مشکلات اور آلودگی کی وجہ سے لوگوں کی صحت متاثر ہوتی ہے اور بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ذہنی دباؤ روزانہ کے چیلنجز کی وجہ سے ذہنی دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے جو مجموعی فلاح و بہبود پر مؤثر اثر ڈالتا ہے معاشی حالات تعلیم اور روزگار کے مواقع کی کمی کی وجہ سے معاشی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے جو فلاح اور بہبود کو متاثر کرتا ہے رہنماؤں سے مدد بہتر ٹرانسپوٹ سسٹم کی فراہمی اور خواتین کے لیے محفوظ سفری سہولیات کی دستیاب صحت اور صفائی کے نظام میں بہتری پسینے کی پینے کے صاف پانی کی فراہمی معیاری تعلیمی اداروں کا قیام اور روزگار کے مواقعوں پر اضافہ اور آلودگی پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات